न'खराव न'खराव आबादारि हौवाफोरा दुब्लियाव आबाद मावहैयो हालएवो खदाल जावो बिसोरो आलि खोयो इदिनो मावो इदिनो आबादखौ मावो आरो हिनजावफोराबो माइ गायो खोथिया फुयो न'खरनि संनाय खावनाय खामानिखौ गासै हिनजावफ्रानो मावजोबो फिसा गथ' गथाय ओ गानहो जोमहो इस्कुलाव थांनाया लागि हिनजावफ्रानो मावनो गोनां जायो लोगोसे दानि मुगायाव हिनजावफोराबो फरायनानै गेदेर गेदेर फरायनानै रोंबोबाय राबोबाय बिसोरबो ओ साख्रि मावनो हानाय जाबाय आरो हौवाफोर ओ हौवाफोर साख्रि आवलाफोरा न'खरनि बाहेरायाव थानानैबो साख्रि मावहैयो आरो

बिदिनो हिनजाफोराबो बांसिनानो दानिया ओ उम साख्रि लानो हमबाय आरो आरो खायसे हौवाफोराबो ओ न'नि ओ संनाय खावनायावबो माब्लाबा बिसोरबो मावनो मावो आरो हिनजावफोरा संनाय खावनाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय गासिखोबो खामानिखोनो हिनजावफोरा मावफुंनाय जायो